بچے جب فارغ وقت میں ہوتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی تفریحی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہیں جو ان کی عمر دلچسپی ماحول اور دستیاب وسائل پر منحصر ہوتی ہیں اردو زبان میں وضاحت بچے تفریح کے لیے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں کھیل کود زیادہ تر بچے فارغ وقت میں کھیلنا پسند کرتے ہیں جیسے کرکٹ فٹ بال چھپن چھپائی یا لوڈو کیرم جیسے انڈور گیمز کھیل جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے اور سماجی تعلقات کو بھی مضبوط کرتا ہے ٹی وی دیکھنا کارٹونس بچے تفریح کے لیے ٹی وی پر کارٹون اینیمیشن فلمیں یا بچوں کے لیے تعلیمی پروگرامس دیکھتے ہیں موبائل یا ویڈیو گیمز کھیلنا آج کل بچے فارغ وقت میں موبائل فون یا ٹیبلیٹ پر گیمز کھیلتے ہیں جیسے مائن کرافٹ پبجی یا سب وے سرفر کہانیاں سننا یا پڑھنا کچھ بچے کہانیاں سننے یا تصویری کتابیں دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جو ان کی تحیل اور زبان سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں ڈرائنگ اور آرٹ بہت سے بچے رنگ بھرنے ڈرائنگ یا کرافٹ ورک جیسے تخلیقی کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں سائیکل چلانا یا پارک جانا بعض بچے دوستوں کے ساتھ سائیکلنگ کرتے ہیں یا پارک میں جو لے لیتے ہیں جو انہیں فریش رکھتا ہے فیملی کے ساتھ وقت گزارنا بعض بچے فارغ وقت میں اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے باتیں کرتے یا کہانیاں سنتے ہیں